चैतमे हमरा सभक गहूॅंम मालूम अछि जे ई चैतमे उपजै छै गहूॅंम बड नीक उपजै छै खेसारी मौसरी बड नीक उपजै छै पानि सरकार देथिन तब ने गहूँम आ खेसारी हेतै खेसारी मौसरी पानि पर होइ छै आ खेरही बाग भेलै ने चैतमे तऽ खेरहीमे पानि नहि छै पानि सरकार देथिन तब हेतै आषाढ़मे बीया बालि खसतै तऽ पानि हेतै तब हेतै पानि नहि हेतै आषाढ़मे तऽ बीया की खसतै धानक फसल हेतै केना साओन भादबमे धान रोपल जेतै आसीन कार्तिकमे काटल जेतै अगहनमे धान काटल जाइत छै पानि हेतै तब ने हेतै पानिक कोनो छैहे नहि जोगाड़ जे पानि हेतै सरकार पानि देथिन तबे धान हेतै मड़ुआ हेतै मड़ुआ फसल हेतै धानक फसल हेतै गहूँमक फसल हेतै खेसारी मौसरीक फसल हेतै साग सब्जीक फसल हेतै देथिन सरकार पानि तब हेतै बारिस टाइम मे नहि रहै छै पानि बारिस टाइम मे ओहो टाइम मे देथिन सरकार जोगाड़ लगैथिन तबे पानि हेतै तब लोक उपजौते सभटा धान सब्जी उपजौते से पानि नहि रहतै तऽ कतय सँ हेतै पानि नहि रहै छै ओहि समयके तऽ सभटा मरहन्ना भऽ जाइ छै सभटा मरहन्ना भऽ जाइ छै धान उपजै छै तऽ धान खाखरिय भऽ जाय छै खेसारी मौसरी होइ छै तऽ ओ सभटा अथीय भऽ जाई छै मरहन्ने भऽ जाय छै छोटकी छोटकी भऽ जाइ छै तऽ पानि देथिन सरकार जऽ पानिक जोगाड़ धरा दथिन तऽ सभकुछ हेतै समय समय पर सभटा उपजतै धान मड़ुआ खेसारी समय पर सभ उपजतै पानि नहि रहै छी तऽ कत्ते उपजतै सरकार कोनो जोगाड़ धरा दथुन पानिक जे समय समय पर उपजतै खेसारी मौसरी मड़ुआ धान खेरही सभटा हेतै